गांवच्या बद्दल तसो इतिहास कांयच ना पूण फस्ट आमच्या गांवांत रस्तो नाशिल्लो आनी जेन्ना आमच्या गांवांत एक असो आमदार आयलो की ताणें आमकां रस्तो निर्माण करून दिल्लो हें एक म्हजे खातीर तरी हो एक मोठो इतिहासूच आसा